हलो जय झूलेलाल हा हा मां डॉक्टर भारती थी ॻाल्हायां तव्हां केरु हा हा हा जी हा जी हा जी हा जी हा जी हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तव्हां बी पी पंहिंजी चेक कई अथव त तव्हांखे पासे पासे में को बि तव्हांजो क्लिनिक हुजनिव काई डिस्पेनसरी हुजे त उन में तव्हां जो बी पी चेक करायो खाधो पीतो तव्हां कल्ह कहिड़ो खाधव ॿाहिरि जो खाधव हा त उहो खाधे पीते में ई कुझु न कुझु आयो अथव त तव्हां हिकिड़ो कमु कयो हिकु मेडिकल ते ओ आर एस गोल मिलंदव उहो तव्हां हिकु बोटल में गरम पाणी कजो पहिरीं गरम पाणी करे हुनखे छाणे बोटल भरिजो ऐं ओ आर एस गोल हुन में विझी छॾिजो छो की पाणी जी कमी न थियणु खपे पंहिंजे सरीर में थोरो थोरो हुनखे पीअंदा रहिजो तव्हां मां तव्हांखे दवाऊं लिखां थी ऐं तव्हांजे वॉट्स्प ते मोकिलियांव थी ॼिभ जे हेठां उहो गोरी रखी छॾिजो त तव्हांजो जीउ सही थी वेंदो उलटी कान ईंदव ऐं हा ॼिभ जे हेठां रखी छॾिजो हा न ऐं अच्छा अच्छा अच्छा तव्हांखे को शुगर थाए थाएराइड का बीमारी मैडम

अच्छा अच्छा हम्म अच्छा अच्छा अथसि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हम्म हम्म त ही अचानकि शुगर अचणु अचानकि तव्हां जी फ़ैमिली में कंहिं खे आहे शुगर परिवार में कंहिं खे न आहे

तव्हां हिकिड़ो कमु कजो टे महीना पहिरीं जी शुगर जी जांच करायो त पाणि खे पतो पवे शुगर छो आई आहे तव्हांखे हा न छो की परि हा इहा जांच मां तव्हांखे लिखी थी ॾियां ही तव्हां दयाल भीणा मां कराएजो हिक त बुखे पेट ऐं हिकु खाई करे ॿई जांचूं तव्हां खणी अचिजो सुबुह तव्हां सवा सतें साढे सतें उते पहुचजो खा ख़ाली पेटु तव्हां कराएजो चांहि पाणी कुझु न पी वञिजो ख़ाली पेटु तव्हां कराएजो शुगर पोइ हिकु खाई पी करे मां यारहें खां वठी ॿीं ताईं वेठी आहियां शाम जो चईं खां वठी अठें ताईं क्लिनिक ते मां तव्हांखे मिलंदीमांव पहेली तव्हांजी शुगर जो छो की हींअर ॾाढी हले पेई फहिलजे पेई त हिन शुगर खे रोकियोसि उते कंट्रोल कयोसि ऐं ॿीं ॻाल्हि चांवर बंदि कयो ऐं फुल्को छो की सभिनी खां वधीक मिठास कणिक में थींदी आहे हम्म हम्म त तव्हां इहो मिक्स मिक्स अटो मिक्स मिक्स अटो सभिनी दालियुनि जो मिक्स अटो मिलंदो अथव हुन जो पहिरीं मूंखे ही रीज़न पतो पवे छो तव्हांखे शुगर आहे इहो छो की शुगर फ़ैमिली में कंहिंखे थींदी आहे पोइ ई चांसिस थींदा आहिनि मै मैडम शुगर अचण जा ऐं वरी तव्हांजे वापदि पंद्रहनि ॾींहंनि में तबियत ख़राबु थी आहे हेॾी जल्दी तबियत न ख़राबु थियणी खपे हा हींअर तव्हांखे मां जेकी दवाऊं ॾियांव थी तव्हांखे ही ॿिनि ॾींहंनि जो हालु फ़िलहालु बंदि थियनि तव्हां सोचियो न मैडम का टेंशन परेशानी तव्हांखे बसि दिमाग़ खे फ्री छॾियो वर्कलोड हेॾो न खणो तव्हां कंदा छा आयो हूअं त पोइ बसि बसि सुबुह जो निकिरंदा हूंदा सवेल तव्हांजो खाधो पीतो टाइम सां थिए कान थो मैडम सॼो पुठियां ॿारनि जो बसि इयो ई रीज़न आहे थोरो वर्कलोड तव्हां पंहिंजो घटि कयो ऐं मां दवाऊं गोरियूं तव्हांखे लिखी मोकिलियांव थी वॉट्सप ते तव्हां ॿिए ॿ ॾींहं हू वठो ऐं मूंखे जांचूं करे तव्हां परीहं खणी अचिजो शाम जे टाइम हा हा मां तव्हांखे लिखी ॾियांव थी जी जी जी जी हा हा हा हा हा हा टे महीना पिरीअरी वारी टे महीना पिरअरी वारी हू अचे ऐं हींअर लेटेस्ट बुखे पेट ऐं खाई करे ॿई जांचूं खपनि मैडम मूंखे हा हा हा जी हा सौ वीह खाई करे ऐं हू नवें हा न जी जी जी जी जी हा हा खिचिणी मै खिचिणी खिचिणी अहुरि वारी हा ऐं दलियो दलियो हा हा रोटी फुल्को न खाएजो हैवी थी वेंदो हा न मैडम हा हा बाक़ी वरी बि तव्हांखे कुझु परेशानी हुजे मूंखे फ़ोन कजो मां तव्हांखे मो मोकिलियांव थी दवाऊं हींअर जूं वॉट्स्प कयांव ठीकु ठीकु जय झूले